बालचंद्र बिज्जाबइ भाषा दुहू नहि लग्गइ दुज्जन हासा ओ परमेसर हर सिर सोहइ ई णिच्चई नाअर मन मोहइ ई जे मैथिलीके भाषा छै एतेक सुमधुर छै जे एहिमे अहिठाम कोनो भी मतलब मेलामे या विद्यापति पर्व समारोह या एहन कोनो मतलब मने कर्यक्रम होइ छै ताहिमे मैथिली भाषा एहन छै जाहिमे की कोनो विवाद नहि कतौ ओ गुंजाइसे नहि छै एहि दुआरे की की यौ अहाँ की करै छी की यौ अहाँ की करब अहाँके की ओकैत अछि ततबा पर तुम ताम नहि होइ छै एहिमे ताहि दुआरे कतौ झगड़ा झन्झटक अखन तक अनुभव हमरा नहि भेल हँ आ सामाजिक संस्कृतिक मुद्दा पर जे कोनो चर्चा विद्यापति पर्व समारोह सभमे होइ छै हालमे किछु दिन पहीने जटाशंकर दास सांस्कृतिक पर्व समारोह एहिठाम आयोजित शाहपुर मधुबनी जिलामे भेल छलए ओहिमे तऽ हमसभ रही बड़ा सुन्दर कार्यक्रम भेलै आ हुनकर जे जन्मशताब्दी समारोह छलै ओहि मे से सभ तरहक सम्भाषण कयल गेलै विद्यापति आ मैथिलीक चर्चा सेहो भेलै हमसभ इएहा चाहै छी जे सामाजिक संस्कृतिक सभ काज सॅं जुड़ल जे कोनो ई मतलब कार्यक्रम होइ छै ताहिमे कोनो विवाद नही हुए आ ओहि पर हमसभ बड़ा मतलब सतर्क रहै छी साकांक्ष रहै छी